سادی بیاہ کے موقع پر جو ہے فوٹو گرافی آتے ہیں تو فوٹو جو ہے لیتے ہیں بہت اچھے طریقہ سے فوٹو گرافی لیتے ہیں اور فوٹو گرافی کا بھی ضرورت ہے ہونا چاہیے کاہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر جو ہے فوٹو گرافی لیتے ہیں فوٹو کیمرہ مین آتے ہیں فوٹو گرافی لیتے ہیں ان کی بھی روزی روٹی ہے ان کا بھی کاروبار ہے ان کو بھی ضرورت ہے ان کا بھی کچھ پیسہ ہے جو کہ فوٹو گرافی جو ہے کرنے کے لیے ان کو بھی موقع ملنا چاہیے شادی بیاہ کے موقع پر جو ہے ہر گھر میں ہر فنکشن میں اور ہر جگہ جا کر جو ہے وہ فوٹو گرافی لیتے ہیں اور بہت بہتر لگتا ہے دلہن آج سجی سجی ہوئی رہتی ہے اور دلہا سجا رہتا ہے تو اور فوٹو کیمرہ مین ہی آتے ہیں اور آنے کے بعد جو ہے فوٹو گرافی لیتے ہیں اچھا لگتا ہے بہتر ہے ان لوگوں کو بھی ہونا چاہیے فوٹو گرافی کی بھی ضرورت ہے ان کو بھی کیمرہ مین کو بھی رہنا چاہیے ضروری ہے جی فوٹو میں گرافی بہت اچھی ہیں